हा ॻाल्हायां थो रोज़ु खपेव तव्हांखे कहिड़ो अख़बार खपेव टाइम्स ऑफ इंडिया खपेव ठीकु आहे ॾेई वेंदोमांव हा साढी सत सौ रुपिया त उहो हिंदू न्यूज़पेपर वठंदी आहे त इन करे हुनखे घटि थिए पर त ठीकु आहे हलो साढी छह सौ साढी छह सौ खां घटि न थींदो हलो ठीकु आहे न मां सत ॾींहं न ईंदो आहियां आर्तवार ते मुंहिंजी छुट्टी हूंदी आहे न त तव्हांखे असांजे हिनमें दुकान तां अची करे खणणो पवंदव ठीकु आहे भली पोइ अ अगरि तव्हां साढी छह सौ ॾियो था त पोइ मां ॾेई वेंदोमांव संडे ॾींहुं आर्तवारु ॾींहुं तव्हांखे कहिड़ी भाषा में खपेव हा ठीकु आहे हले ॾेई वेंदोमांव पोइ पोइ आख़िरी तारीखुनि में न न सयानो सुभाणे अचण खां पोइ ॾहें लॻे नवें लॻे थो खपेव त या त सतें वॻे थींदव या ॾहें वॻे थींदव न थींदो ॿिए जॻहि ते वेंदा आहियूं ॾियणु त साढी सत थींदव न पोइ न थींदो न मुंहिंजा पुराना ग्राहक आहिनि

ॾिसां थो मां हिक ॿ ॾींहं पहिरों उन्हनि खां पुछा थो तेसिताईं साढी सतें ई थींदुव सुबुह जो टाइम त पहिरियों उन्हनि खां पुछिणो त पवंदो न ठीकु आहे त मां पुछां थी उन्हनि खां पोइ मां तव्हांखे ॿुधायांव थी मां ॿिनि कलाकनि ताईं ॿुधायांव त हम्म ॿुधायांव थी हा अगरि न थो थिए त साढे सतें तव्हां बि थोरो हो कजो